जेब्ला आं एमइ स्कुलाव फरायोमोन बे समावहाय आं मोजां लेखा बे बायदिनो फरायनो गोसो जायोमोन लोगोफ्रा बिदिनो गुबुन गुबुन बिजाबफोर फरायोमोन बिनिखायनो आंबो गोसो जायोमोन आंबो बेबायदि फरायनो मोनो नामा बिजाब मोनगोन नामा होनानै दा बिनि बेबायदिनो आं नाजायै नाजायै जोंनि फरायसालियावहाय बेबायदिनो माखासे साजेस्ट होबाय फोरोंगिरिफ्रा बेबायदि बेबायदि बिजाब दङ होनानैहाय महाभारतनि सोमोन्दै माहाभारत होनाय मोनसे बिजाब बेखौ बर' रावआवहाय बे दानस्लायनानै लिरनाय दङ बेखौ आं उन्दैयाव फरायदों जे खनले खनलेनो आरो बे महाभारतखौहाय आङो सानदोंमोन मा बायदि बिजाब बेलाय फरायफेराखै खिन्थु खोनादोंल' बेयो मा बायदि बिजाब जागोन आं बेखौ मिथियामोन नाथाय फरायबाय आं फराय फरायै फरायै फरायनानै बावहाय गोबां जोहोलावफोरनि जिउ खौरांफोर दङ बिसिनि मावनाय बिसिनि मावनाय दांनाय बिसिनि सानस्रि आर बिसोरनि आखल आखु गासिखौबो बावहाय बे बिजाबाव फरायला मोनथिजोबो बे बायदिनो कौरब पान्दबनि बाथ्रा बावहाय दङ लिरनाय दङ फान्दबा मा बायदिमोन कौरबा मा बायदिमोन बेफोरखौ आङो मिथिजोबदों बे बिजाबखौ फरायनायनि गेजेरजों फरायै फरायै आङो बेबायदिनो गोबांथार जोहोलावफोरनि आखल आरो बिसिनि सैथो फोरखौ आं मिथिदों आर बिसिनि साहस फोरखौ आं मिथिदों बिसोरनि रायजो गोदो गोदायनि रायजो रायजोफोर राजाफोर जोंनि गेजेरावहाय मा बायदि सोमोन्दो दंमोन गोबांथार बे जोहोलावफोरखौ आङो जोहोलावफोरनि सोमोन्दै आङो फरायनो मोनदों बिसोसखै आं बुंनो थाङोबा बावहाय मैखोम रल लादों जेरैबायदि मख'नो गोनां श्री कृष्ण ज्योतिष तीर्थ खोथा दङ भीमनि खोथा दङ अर्जुननि खोथा दं नकुल आरो सोहदेवफोरनि खोथा दं पानडबनि फारसेथिङै आरो बे बेराफारसेथिङै दङ जाहैबाय बेबायदिनो कौरबनि गेजेरावहाय दुर्योधन दुर्साशन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिनि फंबायफोर आरो बेबायदिनो द्रौपदीनि खोथा आङो फरायनो मोनदों आरोबाव आङो फरायनो मोनदों धृत'राष्ट्रनि खोथा बिनि सैथोथा बिनि मावनाय दांनाय बेफोर गासिखौबो आं फरायनो मोनदों गोबांथार बिशयखौ आङो बावहाय फरायनानै सोलोंनो हादों आर मिथिनो मोनदों आरो बेराद मोनसे आङो फरायबावनो मोनदों भिस्मनि खोथा जायहा नाखि कुरुक्षेत्र दावहायावहायबो बेयो बाहागो लादोंमोन भगदत्तनि खोथा बेबो कुरुश्रेत्र दावहायाव बाहागो लादोंमोन बिसिनि खोथाखौ आङो मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन बिसिनि बोलो बिसिनि साहस कौरब पान्डबनि नांनाय कुरुश्रेत्र दावहायाव ओंखारलांनाय आर बुहुत बुरजा आं बे बिजाबखौ माहाभारत बिजाबखौ फरायनानै आङो मिथिनो हादों सोलोंनो हादों धोरोमनि बिशयै सैथ'थानि बिसयै सैथ'था थायोबा मा जायो असैत्तथा थायोला बोरै फिथाइ मोनो मा फिथाइ मोनो बेफोरो गासिबो बे बिजाबाव लिरनाय दङ बेखौ आङो दासिमबो आङो बावनो हाया गोदोहाय आङो बेखौहाय आं मिथियाखैमोन खोनाफेराखैमोनबो बे बायदि सल' दङ ना मा बेबायदि धोरोमनि खोथा मिथिगोन होनानै आं सानाखैमोन नाथाय आङो दोनै बे बाथ्राफोरखौहाय बे बिजाबखौ फरायनानै गोबांथार सोलोंनो हाबाय आर दाबो बिसिनि केरेक्टारफोर बिसिनि आखुथाइफोरखौ सोरहा मा बायदि बेखौ आङो दाबो गोसोखाङो जेरै मख'जाथाव कर्णनि खोथा कर्णआबो सासे बिर जोहोलाव मानसिमोन बेयो कुरुक्षेत्र दावहायावहाय कौरबनि जानानै फार्सेथिं जानानैहाय बे दावहा नांदोंमोन बेनिफ्राइ बिसिनि दावहा नांनायनि दावहायाव आं फरायनो आं जोबोद मोजां मोनो दावहा नांनायनि खायदा कौशल आरो बेराफार्सेथिं मोनसे सासे मानसि दंबावो अर्जुननि फिसाला अभिमन्यु अभिमन्युखौबो आङो जोबोद मोजां मोनोमोन माने बे कुरुक्षेत्र दावहायावहाय बेबो बाहागो लादोंमोन अभिमन्युनि खोथा आं दाबो बावनो हाया आरो बुहुत जोहोलावफोर दंमोन बे बिसिनि बाथ्राफोरखौहाय आङो दाबो बावाखै दाबोनो एसे रोमै रोमै दाबो जाखांफैदों फैबाय थायो गोसोआवहाय बेबायदिनो बे दावहायावहाय गदाजों गदा दावहा नांनाय मल्ल' जुध्द आर अर्जननि गुबुन गुबुन आखु जेरैबायदि बियो बिसोरो बे कौरब आरो पान्डबआ जेब्लानाखि पाचा गेलेलायदोंमोन पाचा गेलेनायावहाय बिसोरो कौरबफोरनि आखाइआवहाय पाचायाव पाचा गेलेनायाव जेननानै बे पान्डबफ्रा गावसिनि देश आरो रायजोफोरखौ नागारनानै गुबुन दे गुबुन जायगायाव थांनांदोंमोन बन'बाश खाथिनांदोमोन बिसोर तेर' बोसोर बन'बाश खाथिदोंमोन बे तेर' बोसोर बन'बाश खाथिनायाव मा मा जाथाइ जादोंमोन बेफोरखौ आङो दाबो गोसोआव दङ जरा सन्धाननि खोथा बे बेबो आंनि गोसोआव दङ बिथांमोनहा बेफोरबायदि आखुथाइफोरखौहाय आखुथाइफोरखौ बिसोर दिन्थिफुंदों जोंनि जिबनावहाय बेफोरखौ बे गेदेरमाफोरनि भाषा आखल आखु बा नांनाय साहस फोरखौ गोसोयाव लायोब्ला जोङो जिबनावहाय बे जोङो दावगालांनो हागोन बेखौनो फोथायदों आङो आसा खालामो बेबायदिनो आं बे बिजाबनि दारैहाय गोबांथार आं आंजों लोगोसे गुबुनफोरबो बेबायदिखौ फरायब्ला बे बायदिनो बे महाभारतनि गियाननि सोमोन्दैहाय मिथिगोन आरो बिस बिनि गेजेरजोंहाय गावखौहाय संसाराव थांना थानायावहाय गोबांथार हेफाजाब मोनगोन होनानै आं सानो आं गोबां बाथ्रा गोबां भाषा बा सा सा आं सावरायनो गोसो गैला बेखिनिखौनो आं बुंनानैहाय दिनैनि बे सुंद' बे बिजाब फरायनायफोरनि गेजेरावहाय मा बबे बिजाबखौ फराय मोजां मोनदों होनायाव आं बे महाभारत बिजाखौहायनो आङो गोसोआव दङ आर बेल' नङा आं गुबुन गुबुन बिजाबबो फरायोमोन आं बिनिखायनो दिनैहाय बे महाभारत बिजाबनि सोमोन्दै गुसुङै सुंद'यैहाय आं गोसोआव जा बे बेखौनो खिन्थाबाय एबा बुंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों